میں عموماً روزانہ مختلف خبریں پڑھتا ہوں خصوصاً ان خبروں کو جو میری دلچسپی کے شعبوں سے متعلق ہوں میری دلچسپی کی موجودہ صورت حال میں عموماً یہ شعبے شامل ہوتے ہیں نمبر ایک سیاست میں سیاست سے متعلق خبریں دیکھنے کا شوق رکھتا ہوں خصوصاً ریاستی اور عالمی سیاست کے مسائل پر میری دلچسپی ہوتی ہے اس کے علاوہ علم و فن میری دوسری دلچسپی علم و فن سے متعلق خبروں میں ہے میں علمی ترقیات نئی انوکھی تجاویز اور فنون پر معلومات حاصل کرنے کا شوق رکھتا ہوں اس کے علاوہ میری دلچسپی تعلیمی خبروں میں بھی ہے میں تعلیمی موضوعات پر بھی دلچسپی رکھتا ہوں خصوصاً اسلامی تعلیمی نظام نو آبادی کی تعلیم اور تعلیمی پالیسیز کے حوالے سے خبروں کو پڑھتا ہوں صحت میں صحت سے متعلق خبروں کو بھی عموماً دیکھتا ہوں